ज़्यादातर राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि नट कथा बहौत करते हैं और कोई भी बात है यहाँ पे नाटक बहुत ज़्यादा किए जाते हैं जो नाटक होते हैं वो रंगमंच पे किए जाते हैं रंगमंच पे करने के कारण से ऐसा होता है कि लोग अपने मन की बातें जो कित और कविता या कहानी के रूप में लिखी हुई होती है उसको वर्तमान काल के अंदर प्रकट करता है इसके अंदर क्या होता है कि जो नाटक है उसके अंदर जो लोग होते हैं वो ना ही नाटक को अत्यधिक बड़ा बनाते हैं ना ही अत्यधिक छोटा रखते हैं अगर अत्यधिक वो लोग नाटक को बड़ा रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो दर्शक होते हैं वो ऊब जाते हैं और अत्यधिक अगर छोटा रखेंगे तो अपने उद्देश्य की बात लोगों तक नहीं पहुँचा पहुँचा पाएँगे कहानी के रूप से लोग ए अवे एक दूसरे को अलग अलग बातों के बारे में बताते हैं कि हाँ अगर हम ये करें तो वो वर्तमान काल में ऐसा हो सकता है अगर हम कुछ ऐसा कर जाएँ तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक तरह से सावधान भी किया जाता है नाटक के नाटक के दौरान और नाटक जो होता है वो जगह जगह पे इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक कमाई का एक बहुत बड़ा सूत्र है राजस्थान के अंदर छोटे छोटे जो लोग होते हैं जैसे छोटी जाति के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो नाटक और ये सब होते हैं ये नट कथा ये और करते हैं जिसके अंदर वो अपने कुछ लोग तो बोलकर तथा कुछ लोग जो होते हैं वो अपने इशारों इशारों में चीज़ों को समझते हैं जिससे क्या होता है कि एक तरह से लोग जो होते हैं उनका टाइम पास अच्छा हो जाता है वो लोग आराम से एकदम हो जाते हैं कि हाँ मज़ा भी आ जाए और पैसे की कमाई भी हो जाए